हाँ एक समय मैं विद्यालय में था विद्यालय में मुझे सर ने बार बार कहा कि चलो जाओ जाओ जाकर के एक गाना सुनाओ देश के प्रति राष्ट्रीय गीत गाओ तो पंद्रह अगस्त का दिन था और मुझे स्टेज पर खड़ा कर दिया मुझे कुछ या तैयारी नहीं करी थी कुछ याद नहीं था कि मैं क्या गाऊँगा फिर मैंने पंद्रह अगस्त पर देश भक्ति गीत गया काफी लोगों को अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा अनुभव चुनौतीपूर्ण था काम पर अब क्या करो कैसे भी करके मैंने गीत गाया और बहुत अच्छे से गाया लोगों ने तालियाँ बजाई तालियांँ बजाने के बाद मैं मैंने देखा कि जीवन में दिनचर्या में गाना भी गाना बजाना चाहिए गाने से क्या होता है कि आपको सबसे बड़े राष्ट्र के प्रति प्रेम आपका पता चलता है और गाने से जो बहुत अच्छा आनंद आया और लोगों ने तालियाँ बजाई उन्होंने अभिवादन करा कि देखिए किसी ने देश के प्रति इतना कुछ गाया इतना अच्छे से गाया और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि गाने से आपको पता चलता है कि हमें गायन भी जोड़ना चाहिए हमारी दिनचर्या में एक गाने का भी शेड्यूल तय करना चाहिए कि हमें रोज भले चाहे एक लाइन किसी भी राष्ट्र के प्रति कोई सा भी गीत भजन या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे वो अच्छे से गाइए अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करिए और फिर आप कहीं भी प्रोग्राम म्यूज़िक आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव हो पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी को आप उसको गा करके लोगों के सामने सुनाइए उससे बहुत अच्छा मन को शांति मिलेगी और लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे और आपको गाना चाहिए और मेरे हिसाब से मने मैंने गाया और भजन गाने गीत गाने के बाद मुझे चुनौतीपूर्ण अनुभव बहुत अच्छा अनुभव हुआ और लोगों ने स्टेज पर से मुझे तालियाँ बजाई और मुझे मेरा अभिवादन भी करा इसमें